न मां कॾहिं बि सर्फिंग प्रतियोगिता में भाॻु कोन वरितो आहे पर मूंखे यादि अचे थो त मुंहिंजी हिकु भेण हिकु दफ़ो सर्फिंग प्रतियोगिता में चवां थी त सर्फिंग चटाबेटीअ में भाॻु वरितो हुयईं मुंहिंजी भेण हिकु बैंक में कमु कंदी हुई हिते हिन जी टेनिंग जी तियारी पई थिए त उहा पंहिंजे टीम सां गॾु हुई तॾहिं हुन सर्फिंग सर्फिंग चटाबेटीअ में भाॻु वरितो हुयईं पर हुन ॾींहुं मूंखे उन ॻाल्हि कई ॻाल्हि कई हुई ऐं मां हिन ॻाल्हि मां हिन हीअ सिखियमि त कॾहिं बि पंहिंजे पाण खे घटि न सम्झो सम्झबो आहे हाणे हमेशा पंहिंजे ज्ञान खे ताज़ो कंदो अचिबो आहे ऐं वरी उन सां सही तरीक़े सां उपयोगु बि कबो आहे अॼुकल्ह सर्फिंग जी ज़रूरु ज़रूरु कम जी शइ आहे छो त घर घर में मोबाइल थी पिया आहिनि इन करे पाण खे हमेशा ज़रूरु थी वञे त पाण पाण हर तरीक़े जी चटाबेटीअ में भाॻु वठंदासीं